हय हांवें हांव रिल्स जावं शॉर्टांचेर हांव डांस विडियोज पळयता आनी म्हाजो फेवरेट डांसर आसा तो हा रुपेश बानी तो डांस प्लसाचो विनर आसलेलो आनी तो जो डांस करता तेजो जे मुव्स आसा जावन तेजी कोरियोग्राफी सेन्स ती बेस्ट आसता एकदम हार्ट टचिंग जें म्हणटा तें असले तो डांस स्टेप्स सोंगाचेर तो डांस करता आमी चितोंक सुद्दां नासता हे सोंगाचेर असोय डांस करूंक शकता तसो तो डांस करता आनी म्हाका तेजे मोवस खूब आवडटा